ओइ लोगो मा खबर मोजां दे आंनियाबो अ दिनैसो खबर लानो टाइम मोन्दो आङो ओमफ्राय नोंसा फिसाजोआ बेसाङाव पास जाखो ए जोंहानियाबो सेकेन्डआवनो

इखोनोथ' फार्स्टआव हायासै ओमफ्राय मा दा मा कलेजाव होनो सान्दो आंबो बेयावनो सान्दोंमोन टंलायावनो होनो माबे मोजां जागोन दा नोंसोर नोंसोरनिखो मायाव होनो होनना सान्दोंमोन ए आङो प्रफेन्सआव सान्दोंमोन दा बेयावनो होसिगोन नामा नायनोसै मायाव मायाव होनाय जायो दा मायाव लागोन नो नोंसानिया इखोनोथ' मा साबजेक्ट लागोननो अ अ जोंहानिया आर्ट्सआवसो लासिगोननो

ओमफ्राय दङ इदिनो गथ' गथायनि इदिनो बहा होयो मा होयो इफोरखोनो सोंनो नागिरदोंमोन आरो फरायनायफोराथ' थिगानो दङ दां

अ दे होमब्ला खबर हरदो नाम लगायनो थांब्ला जमा थांसिगोन दे होमब्ला बाय